हाँ मैं ऐसे एक सफल व्यवसाय के बारे में बता सकती हूँ जो मेरे ग्रामीण समुदाए में शुरू किया गया था हमारे यहाँ पर पशुपालन का एक व्यवसाए शुरू किया गया था जिसे काफ़ी लोगों ने मिल कर शुरू किया था उस में पहले तो बहुत हमें पैसा देना पड़ा या अपना पैसा लगाना पड़ा लेकिन उसके बाद जब वो व्यवसाए चला तो उसमें हमें बहुत सारा फायदा होने लगा जानवरों का दूध बेचने लगे हम लोग तो जानवर का दूध बेच कर जो पैसा आता था उससे हमारी आर्थिक स्थति धीरे धीरे सुधर गई जैसे दूध से बनने वाली चीज़ें फिर गाय का जो गोबर जानवरों से जो गोबर प्राप्त होता था उसशे खाद बना कर बेचने लगे मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई जिससे यह व्यवसाए सफल हो गया और आज भी एक ये बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है इसमें धीरे धीरे बकरियों का पालन भी बढ़ने लगा उन्हें पालकर हम लोग बेचने लगे और बकरियों का रेट तो इतना ज़्यादा है कि हम अगर दो बकरे बेच देते हैं तो बहुत पैसा हमें मिल जाता है फिर हम लोगों ने धीरे धीरे इसको और बढ़ाया इस में मुर्गियाँ रखने लगे मुर्गी बकरी गाय भैंसी सब चीज़ों में वृद्धि होने लगी और धीरे धीरे हमारा ये व्यवसाए चलता गया और आज बहुत सफल बन गया